हाँ सर जी जी जी

हाँ

लोन के लिए लोन के लिए आपको जैसे है डाउन पेमेंट जैसे आप क्या कार उठाने का तो इसके लिए आपको किस्त पर जैसे है वो कार पर न होगा आपको लोन तो उसके लिए आपको आपको डौक्यूमेंट देने होंगे और आपको आना पड़ेगा यही डाइरेक्ट बैंके में बैंके में आपके सभी डौक्यूमेंट लगेंगे ये आपको मिल जाएगा एक दो महीने में मिल जाएगा वो जमा तो आप जैसे आपके हिसाब आप से कितने बनवा सकते हो